اتحاد ہماری طاقت ہے جب ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو جائیں گی تب ہم دنیا کے تمام عالمی رہنماؤں سے گزارش کریں گے کہ ہمیں ایک پلیٹفارم پر آ کر ایک ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھ کر اپنی بات رکھیں گے اور جب ہم ایسا کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ اس وقت پورے عالمی دنیا کے لیے اتحاد کا ہونا بہت ہی ضروری ہے پوری عالمی دنیا کے رہنماؤں سے میں گزارش کروں گا کہ تمام عالمی دنیا کے سربراہ ایک پلیٹفارم پر یک جٹ ہو کر اتحاد کو قائم کریں اور اتحاد پر بات کی جائے اور اتحاد سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں سب کو سبھوں کے سامنے رکھی جائیں اور اسی طرح سے میں کہوں گا تمام عالمی رہنماؤں سے کہ پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی کا پیغام دیا جائے جہاں کہیں بھی قتل و غارت گری فساد بگاڑ پیدا ہو اسے سارے رہنماؤں سے سارے رہنماؤں مل کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ پوری دنیا کے اندر امن شانتی اتحاد پیدا ہو جائے تاکہ لوگوں کو جینے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں انہیں طرح طرح کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات سے لوگ بچ جائیں اور امن اور شانتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں جس طرح سے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کیا بات بنے میں تمام عالمی رہنماؤں سے گزارش کروں گا کہ پوری عالمی دنیا کے رہنما ایک جٹ ہو کر کسی بھی بات کو لے کر کے بیٹھ کر اس میں جب اتحاد کی بات کریں گے تو یہ تمام دنیاؤں کے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس میں اتحاد پیدا ہو جائیں گی اور لوگ پوری دنیا میں جب کسی ایک بات پر اتفاق رائے رکھیں گے تو تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جائے گی اور لوگ آرام اور سکون کی زندگی گزاریں گے اور اسی طرح سے جب اتحاد کی بات ہوگی تو پوری دنیا کے رہنماؤں سے گزارش کروں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون نافذ کیا جائے جو ساری انسانیت کے لیے یکساں ہو اس طرح سے اگر ہو جائے تاکہ دنیا کے اندر کوئی بگاڑ کوئی فساد کوئی قتل و غاری قتل و غارت گری کا کسی کو موقع نہ ملے اور کوئی زمین میں فساد نہ پھیلا سکے ہم ایک رہیں چہار دیواری میں